अपन काजके अतिरिक्त हमर जे शौक अछि ओ छै कूकिङ्ग आओर हमरा कबड्डी खेलाएमे बहुत मजा आबैत अछि कबड्डीसंँ हमरा बहुत लगाव अछि काजके अलावा हमरा जे एकटा आओर शौकअछि ओ यऽ अहाँके वृक्षारोपणके हम तरह तरहकेँ फूल पत्ती फलके जे छै वृक्ष या पौधा अपन जे जमीन अछि जे अपन अहाँकेँ खेत अछि खेत अछि ओहिमे लगेने छी ओहिमे तरह तरहकेँ फूल तरह तरहकेँ अहाँकेँ फल जे छै अहाँकेँ लागल अछि मसल्ला सबकेँ पेड़ लागल अछि ओहिमे हमर जे अतिरिक्त समय अछि जे हमर कामके अलावा जे भी समय बचैत अछि ओ हम ओहिमे दए छियै ओ ओहिमे जे भी हमर पेड़ पौधा लागल यऽ ओ बहुत ही बढ़िआँसँ यऽ बहुत ही तरीकासँ यऽ आओर सबकेँ एक सीरियल वाइज आओर एक तरीकासंँ हम लगेने अछि लगेने छी आओर सब हरैत भरैत ओहिमे कोनो कमी नहि